मां तव्हां खे जेको ऑडर लिखायो उनमें थोरो ॿियो ऐड करिणो आहे ऐं हिकु ॿ उनमां केंसल करिणो आहे त छा तव्हां इहो करे सघंदा मुंहिंजे लाइ हा मूंखे पंज किलो चांवर खपनि पर परिमल बासमती चावल खपे हुनमें साधा चावल भले कैंसल कजो ऐं हिकु किलो खंडु पंज सौ ग्राम चांहि लिखंदा वञिजो त हिकु लिटर हिकु लिटर तेल ऐं हुनमें लिखियल हुयो कि सनफ्लावर तेल पर मूंखे हाणे शिंग तेल खपे त उहो तव्हां चेंज करे मूंखे उहो शिंग तेल ई खपे ऐं हे ऐं हिकु पॅकेट बिस्किट जो उहो मां तव्हां खे चार ॾींहं पहिरें ई लिखायो पर अञां ताईं तव्हां जो सामान न पहुतो आहे त मूंखे उते वठणु अचिणो पवंदो छो त अॻे दफ़े मुंहिंजो छोकिरो अॻे दफ़े मुंहिंजो छोकिरो इलाही विढ़े पियो कि मम्मी बार बार लेने जाना बार बार वठणु वञण सुठो कोन थो लॻे सॼो सॼो ऑडर हिक ई दफ़े में लिखो ॿियो साबुण साबुण लिखो टे साबुण लिखो गोदरेज जा साबुदाणा साबुदाणा अधु किलो थुअर जी दाल किलो ऐं सिंधी वड़ियूं जेकी हूंदियूं आहिनि उहे खपनि उहो कहिड़ो अघु आहिनि उहो कहिड़ो अघु आहे उहो कहिड़ो अघु आहे हा त ठीकु आहे उहो अधु किलो लिखी छॾियोसि ऐं हिस ऐं हिसाब बि तव्हां करे मूंखे ॾेई छॾियो पर्चो मां जेको ॾियणु ईंदो उनखे पैसा ॾेई छॾींदमि